वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहें व्यक्तियों के लिए हमारे गाँव में बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय उपाय हैं जैसे कि हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उपाय केले और दूध का सेवन करना लमसम एक महीने या तीन महीने तक इसका सेवन करने से आपके वज़न में बहुत ही बढ़ोतरी मिलती है और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होता है केले और दूध का सेवन करने से लोगो के शरीर में मोटापा आ जाता है जिससे उनके वज़न में भी एक अलग प्रभाव दिखता है और हमारे गाँव के लोग कहते हैं कि खान पान में भी अच्छी सी देखरेख करना चाहिए हरी सब्ज़ियाँ खाना चाहिए सीजन के अनुसार सब्ज़ियाँ खाना चाहिए और ज़्यादातर प्रोटीन वाली सब्ज़ियाँ और दाल चावल भी खाना चाहिए जिससे आपके वज़न में भी उससे बदलाव मिलेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा और आपको रोज़ाना एक्सरसाइज़ भी करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे